आ हालो हांव फुलकारीन उलयतां हांव फुलकारीन उलयतां म्हजे कडेन आबोली आसा गुलाबा शेंवती आसा जायो आसा मोगरी आसा चा चारशी रुपया मागीर फुलकाराक मागीर काडून हाडून घालूंक नाका ताका फाटी घालूंक जायो गुतूंक जायो मागीर आमचे गाडयेचे पयशे ना तुका कसली जाय तर कसली जाय तुका तुका जाय पांचशी रुपया एक जाया पड जाय तुका

तशें आमी बाय लोकांक कसलें विकती हाडटा आमचे झाडां बिडा कांय ना तुका जाय जाल्यार तूं व्हरतलें आमी वानपण कर जाल्यार एक धा रुपया बी वयतली आमी चड कांय देंवोची ना किद्या देव आय देव मागीर सगलो दितलो आमकां

लास्ट हांव तिनशी रुपया धरता तुका हय हय आगो आतां सोबो जाग्याचे बी पयशे दिवं नाका आत्यालांक बी पयशे दिवं नाका कितें गो तुमी ना ना आमचे कडेन तुगे घेयनात आ तुमी दुसरे कडेन वयतात आनी मागीर थंय सगळीं सग म्हारग जात्री तूं आमचे कडेन येतात

तूं केन्ना तूं तूं केन्ना तेन्ना येता आमचे कडेन तूं तर गोंय येता आमकां व्हरोंक सगळीं फुलां मिलां मागीर आयज तुमचे पयलीचे कस्टमर म्हणो आमी पयलींचे कस्टमर मुगो फुलांची आमच्या सगळीं बंद जालो किदें ओके ओके आ ओके ओके दिता दिता लास्ट फायनल आ